ریاستی قومی یا بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں حصہ لینا زندگی کا ایک دلچسپ اور چیلنجز تجربہ ہوتا ہے یہ تجربہ نہ صرف انسان کے علم و فن کو بڑھاتا ہے بلکہ اس کی شخصیت میں نکھار بھی پیدا کرتا ہے مختلف سطحوں کے مقابلوں میں حصہ لینا انسان کے لیے ایک منفرد موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے نئے لوگوں سے مل سکے اور مختلف کلچرز اور نظریات سے روشناس ہو سکے ریاستی سطح کے مقابلے اکثر انسان کی ابتدائی تجربات میں سے ہوتے ہیں یہ مقابلے عام طور پر کسی خاص ریاست یا صوبے کے اندر ہوتے ہیں اور اس میں حصہ لینے والے افراد اپنے مقامی علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں ان مقابلوں میں حصہ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے علاقے کی ثقافت اور روایات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے ریاستی سطح کے مقابلوں میں حصہ لینے سے انسان کو خود اعتمادی ملتی ہے کیوں کہ وہ اپنے مقامی ماحول میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر جیتنے والے افراد کو قومی سطح کے مقابلوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے جس سے ان کے تجربے اور علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے قومی سطح کے مقابلے ریاستی سطح کے مقابلوں سے زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں یہاں پر مختلف ریاستوں سے آنے والے بہترین افراد کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے جس سے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا زیادہ بہترانداز میں جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے قومی سطح کے مقابلوں میں شرکت کے دوران انسان کو اپنے ملک کے مختلف حصوں کی ثقافت زبان اور روایات سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے یہ تجربہ انسان کی سوچ کو وسعت دیتا ہے اور اسے مختلف نقطۂ نظر سے سوچنے کی عادت ڈال دیتا ہے قومی سطح پر جیتنے والے افراد کو اکثر بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے جو ان کے لیے ایک نیا اور دلچسپ تجربہ ہوتا ہے بین الاقوامی سطح کے مقابلے سب سے زیادہ چیلنجنگ اور دلچسپ ہوتے ہیں یہاں پر مختلف ممالک کے افراد کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے جو نہ صرف انسان کی صلاحیتوں کا امتحان لیتا ہے بلکہ اسے عالمی معیار کے مطابق خود کو بہتر بنانے کی ضرورت بھی پیدا کرتا ہے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنے سے انسان کو مختلف کلچرز اور نظریات سے آگاہی ملتی ہے جو اس کی شخصیت کو عالمی سطح پر نکھارنے میں مدد دیتی ہے یہاں پر جیتنے والے افراد کو عالمی سطح پر پہچان ملتی ہے اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے مزید مواقع پیدا ہوتے ہیں کسی بھی سطح کے مقابلے میں حصہ لینا انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے اس دوران انسان کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپول استعمال کرنا پڑتا ہے جس سے اس کی خود اعتمادی اور شخصیت میں بہتری آتی ہے کامیابی اور ناکامی دونوں ہی انسان کے لیے سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں ریاستی قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلے انسان کو زندگی کے نئے سبق سکھاتے ہیں اور اس سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے محنت اور مشتق مستقل مجازی کی اہمیت کا احساس دلانے میں مدد کرتے ہیں یہ تجربات نہ صرف انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں بلکہ اسے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کا موقع بھی دیتے ہیں